जोंनि रायजोनि रायजोआरि दावबायनाया ओ इसे स्मुथलि माने गोबां मुवाफोर दङ जेरै मै ना जाहैबाय जोंनि ट्रैन सेकेन्दा जाहैबाय जोंनि फ्लाइट आरो थार्दा जाहैबाय जोंनि बास स' मोनसे रायजोनिफ्राय गुबुन रायजोसिम थांनायाव गोबां मानसियानो ट्रैन खौनो बाहायो आरो बेयो बयनिबो थाखाय इजि बो जायो कम्फर्तेबोल जायो जों माने बांद्राय खस्थ' लानो हाया खस्थ'बो मोना आरो बेसेनाबो बांद्राय नङा स' बेनिथाखायनो बांसिन गोबां मानसियानो माने ट्रैन खौनो बाहायनाय नुयो आरो मालाबा टाइम नि थाखाय माखासे मानसिया एर'प्लेन एबा फ्लाइट खौ बाहायनाय बाहायो आरो बात बे माने गासैबो थाखोनि मानसिनि थाखायनो बे कन्भिनियेन्ट नङा हमना ला जों दा दिल्ली सिम थांनोब्ला जों जुदि ट्रैन जों थाङोब्ला जुदि तिन हाजाराव जायोब्ला जों बेखौ एर'प्लेन जों थाङोबा जों सात हाजार आद हाजार गारनांगौ जायो ट्रैनजोंबो जों साननैजोंनो सहैगोन एर'प्लेन जोंबा सानसेनो सहैगोन बेनो जाहैबाय बेनि दिफारेन्सा आरो फ्लाइटावथ' साखोन सिखोनानो जाखायो माने जेबो जेंना गोनां जायो होनना साना बात ट्रैन फोराव माखासे ट्रैन फोरा दाबो गोबां सोलायनायनि गोनांथि दङ जेनेबा टयलेत नि प्रब्लेमाव गोबां माने सोलायनो गोनां दङ टयलेत फोरा क्लिन नङा जोंनि माखासे आरो जाग्रा लोंग्रा मुवाफोरखौबो जों मोजाङै मोनजाया ट्रैनाव माने ट्रैन नि बुस्तुफोर एबा गावसोरनियाव होनाय बुस्तुफोरखौ जों माने बांद्राय साब सिखुन बा साखोन सिखोन जों मोना आरो माखासे जाहैबाय टाइमनि टाइम मैनतेनेन्स एबा टाइम मते नों सफैनाय माखासे ट्रेन फोरा गोबां ट्रेन दङ गोबां जाहोननि थाखाय मालाबा इन्जिन गाज्रि जायो मालाबा माबा लामायाव जाब्रबथाय जायो बेनि थाखायनो मानो जों स्टेसाव टाइमलि बेखौ मालाबा मोनाबो जानो हागौ सानसे सानसे गाहाम मेक्सिमाम मालाबा बिदिबो खोनानो मोनो दि सानसे गाहामबो लेत जानाय ट्रेना होननानै बाट बे माने नेग्लिजिबोल आरो जों बेखौ माबानो हायो मालाबा बे एनिथायम जाया आरो बात माखासे ट्रेन दङ जोबोद मोजां जेरै दा गोदानै गोदानै हगारनाय दाखालैसो हगारनाय बन्दे भारत एक्सप्रेस खौ जों बेनि एग्जाम्पोल होनना लानो हायो बेखौ माने सार्तैन सेक्सन नि मानसिफोरनि थाखाय बानायदों होननो हायो बेदि बिनि बेसेनाबो इसे गोजौआव फैयो जेनेबा रिजार्भेसन नि इसे गोजौआव फैयो स' बेहाय माने जानाय लोंनाय मुवाफोरखौ फ्रियाव मोनो बे थिकेत जोंनो इनक्लुड थाफाखायो आरो मोनसे हादोरनिफ्राय मोनसे हादोर सिम सरि मोनसे रायजोनिफ्राय गुबुन मोनसे रायजोसिम दाव दावबायनायाव माने बेयो मोजां होननानै आं सानो मानोना बेनि खारनायाबो गोबां खरा खारो आरो माखासे स्टेशन फ्राव बे लाखिया स' बिदिनो आरो बासनि बेलायाव बुंनो थाङोबा बेयो बासनि बेलायावबो बेनो माने मानसिफोरा थाङो टाइम गोबाव लायो बाट इसे प्रब्लेम सिन जायो सोरबा सोरबा बासाव कम्फर्तेबोल मोना सापज जोंनि आसामनिफ्रायनो वेस्त बेंगल सिम थांनो गोनांबा बासनिसाय जों ट्रेन जों बासिंन प्रिफैर खालामो मानोना वेस्त बेंगल सिम जुदि बास जों थांनायाव जुदि जि घन्टा लायोब्ला जों ट्रैनजों द' घन्टा बा स्नि घन्टायावनो जों सहैनो हागोन आरो दामाबो जों खम मोनोगोन होननानै आं मिथियो आरो